فیس بک بھی استعمال کرتا ہوں ٹویئٹر بھی استعمال کرتا ہوں انسٹاگرام بھی استعمال کرتا ہوں فیس بک جو ہے وہ جو ہماری تحریریں ہوتی ہیں اس کو ہم جو ہے اس کے اوپر پوسٹ کرتے ہیں اور یہ اچھا طریقہ ہے یہ سب سے اچھی چیز ہے اس کی احباب تک چیزیں پہنچتی ہیں اور لوگ کمینٹ کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کی یہ تحریر کیسی ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے چیز ہے ٹوئیٹر پہ میں صرف شام کو ٹرینڈ دیکھتا ہوں کہ یا ایک دو دن میں کہ کون سے ٹرینڈ چل رہے ہیں آج کل پہلے فائیو ٹرینڈس جو ہیں تو وہ جو اگر کوئی اس میں بہت اہم خبر ہے کوئی تو پھر اس کو پھر کھول کر کے اس پہ تفصیل سے دیکھ لیتا ہوں تو سب سے زیادہ مجھے جو ٹوئیٹر کی چیز پسند ہے وہ ہیں ٹرینڈ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پبلک اور لوگ ایک ساتھ کس طرف جا رہے ہیں چاہے وہ خراب یعنی بےوقوفی کی طرف ہی جا رہے ہوں لیکن یہ ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کی کس طرف جا رہے ہیں انسٹاگرام جو ہے اس میں ایک نمائشی چیز ہے جس میں آپ اپنے فوٹوز کو اپنے آپ کو خوب بن سنور کر کے اس میں پیش کیجیے دوسروں کے فوٹوز دیکھیے یہ اس کا ایک لطف ہے